हॅलो रिक्षा ड्रायवर सुशांत उलयता न्ही ला हांगाच लागासर लागींसर तूं खंय आसा रे आं हां म्हाका मरे हांगा माश्यां दापटाक लग्न आसा रे हॉलान म्हाका मातशें थंय वचपाचें आशिल्लें रे म्हाका बस चुकली तूं मातसो बेगीन योवपा शकतलो हांव मरे हांगा माडयां माडयां म्हणटा थंय घरा कडेन आसा तुका खबर आसत कोणाकूय सुरेशाचें नांव विचारल्यार कळटलें हय योवशा मातशे तूं मातसो येवशीत हां मात तूं खंय आसा म्हणिल्लें हां लोलयां आसा तूं न्ही मातशें बेगीन जाय आशिल्लें मरे बाबा मातशें बेगीन जाय आशिल्लें मरे बाबा न्ही आं त्या खातीर विचारना तुका आनी कोणीय पेसेंजर बी ना मर वाटेर हां

हय हय त प्लीज आं मातशें जा हय हय हय हय मात्शें प्लीज रे म्हाका मरे हांगा मातशे बेगीन पावपा जाय रे म्हुर्त चुकत चुकत म्हणून भंय दिसता रे म्हाका ना रे म्हगे भयणी चेड्याचें लग्न आसा रे मातशें हांव घरा कडेन आयिल्लें हेंच चुकलें बस चुकली परती हांव हॉलान वचून न्ही हांव घरा कडेन वचून कित तरी विसरलें म्हणून सामान हाडपा परतें आयिल्लें आशिल्लें घरा पूण बस चुकली सारकीच ती त हो हय हय कारण तीं थंय वाट पळयतलीं सांजचें येतलो हय टायम हय हय व्हकलकारां सांगिल्लें कित तरी सामान उरिल्लें रे हांगा तें व्हरपा खातीर म्हूण हांव येल्लें ना म्हगे घर हांगाच माड्यांकच रे मा माश्यां वाड्यार म्हगेलें आवयलें घर माडयां लग्न करून दिला थयंच वाड्यारच वाड्यारच मात्शें बेगीन येवपाचें पळय रे बाबा बरें आं थँक्यू बेगीन यो बेगीन यो